हेलौ हेलौ अह सोर औ मा खबर

मा मा बाथ्रा

उम अह आगोलहाय सानसे समाव जोंनियाव

अह अह बालथिं होनोमोन आमफाय सानसे समाव बे बालथिंजों पिटिसिजों बेसेबांबा थांलाय फैलाय खालायनो हायामोन मोखां नुबानो दानलाय सुलाय बा होसोनाय दानख्रेब सुख्रेबमोन

औ आमफ्राय अह बालथिंआ पिटिसिनि न सावोमोन पिटिसिआ बाथिंनि नखौ सावोमोन बेनिफ्राय बेसेबा मानसिजों मानसि खार गावलायनाय दानख्रेब सुख्रेब होसोलायनाय कार्फिउ बानायनानै गावलायनाय गावजों गाव बानायनानै फ्राइभेत माबा सिलाइ बानायना गावनाय बिदिहाय जादोंमोन